ہیلو السلام علیکم خیریت سے ہیں کہاں سے بول رہی ہیں وہاں کیا سب ہے ہاں سپول کے بارے میں جاننا ہے وہاں کیا سب ہاں وہاں کچھ ہاں وہاں نہیں گئے ہیں وہاں جی ہے پولیس چوکی ہے اور سب بتائیے کیا سب ہے اور بتائیے آرو کیا سب ہیں جی السلام علیکم بلی آرو کیاسب ہے اور بتائیے ٹھیک ہے وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ